नवजात शिशु का अच्छे वातावरण मिले उसके लिए हमें यह करना चाहिए कि हमको उसको इन्फेक्शन से दूर रखना चाहिए उसके आस पास साफ़ सफाई रखनी चाहिए उसका कोई भी बीमार व्यक्ति को उसके पास में नहीं जाना देना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बच्चे को ना खिलाए ना उसको खाना खिलाए ना उसकी देखभाल करें क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर जल्दी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन के प्रति उनकी इम्युनिटी कमजोर होती इसलिए उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है सबसे पहले बच्चों के पूरी बॉडी को कवर कर के रखना चाहिए कपड़े या शॉल या जैसे जिससे उनका तापमान मैंटेन रह सकें छोटे बच्चे होते हैं वो तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं इसलिए बच्चों को हमेशा ओढ़ा कर रखना चाहिए जब तक वो छोटे होते हैं और उसके लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बच्चे को खुले बिना कपड़ों के नहीं रखना चाहिए हमेशा उसको ढँक कर रखना चाहिए